हम एक साल पहिने दिल्लीसॅंसुपौलक लेल ट्रेनसॅं अबैत रही रिजेर्वेसन बोगीमे हमर तऽ सीट रिज़र्व छल लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति रहैत जे कि हुनकर वेटिंगमे छलनि सीट तऽ वेटिंगमे छलनि सीट हुनकर नहि मिलल छलनि ओ हमरा बगलमे बैसल छलथि दिनमे तऽ बैसऽ देलियन रातिमे दुनू सीटके बीचमे ओ बिछाकेॅं सुति रहला जखन सहरसा पहुँचलहुॅं तऽ ओहिठाम हमसफ़र इक्स्प्रेसमे अबैत रही तऽ ओहिठाम ए सी बोगीसॅं निकललाक बाद कुछ देर दश मिनट लगभग स्टेशन पर रहलहुँ तकरा बाद बाहर आबिके टेम्पू पकड़ि सुपौलके लेल प्रस्थान केलहुँ पता नहि ओ किछु हुनकर जे प्रभाव छलै तऽ ए सी सॅं निकललाक बाद ओकर आत्मा ओहि व्यक्तिके जे सम्भावना व्यक्त करै छी जे की कहीं हुनकामे तऽ कोरोना छलनि ओहि टाइममे कोरोनाके प्रचार प्रसार बहुत अधिक छलै तऽ मोनमे संदेह ई छल जे कहीं हुनके द्वारा नहि तऽ हमरो भऽ गेल तऽ एहि तरहसँ जखन हम एलहुँ तऽ अबैतक साथे जे छै से बहुत मोन व्याकुल जेकाॅं भेल कमजोरीसे लागय लागल आर बुख़ार से भऽ गेल तुरंत जे छै से पैर हाथ धो स्नान करय तकके हिम्मत नहि भेल आओर हम बेड पर लेट गेलहुँ तकरा बाद जे छै से तत्काल प्राथमिक उपचार नहि कऽ आर राति भरि बुख़ार रहल आ प्रातः काल जे से गोटीसभ खेलहुँ ओहिसॅं नहि रिकवर भेल आर बहुत ज्यादे बुख़ार रहैत रहल कमसे कम चौदह दिन तक जे छै से बहुत सारा दबाइ खाय परल चारि पाँच तरहक टैबलेट आओर बादमे जाके ठीक भेल लेकिन वीकनेस काफ़ी भऽ गेल आर चेहरा जे समझूँ जेकी वेट भी कम भऽ गेल आर ई कोरोनाके जाँच करेला पर ओ बी पॉज़िटिव रहय की कहै छै जे कोरोना पॉज़िटिव बता देलक तकर बाद फेर जे छै से दबाइ खेलाक बाद जे छै से ओ नेगेटिव भेल तऽ मोनमे संदेह भेल जे की मने ओ व्यक्ति जे छलथि ओ अपरिचित व्यक्ति रहथिन आ हुनके संसर्ग भेलासॅं साँस लगलासॅं या कोना की तऽ लोककेॅं मोनमे शंका भऽ जाइ छै तऽ वएह भेलै लेकिन आब स्वस्थ छी भगवानक कृपासॅं ठीक छी लेकिन मोनमे इएह शंका रहय की कहीं हुनके द्वारा नहि तऽ भऽ गेल कोरोनाके समयमे तऽ बहुत तरहकें घटना भेलै ओहि समयमे इएह जे छै से घटना हमरा संगे भेल छल